एके डान्स काँपिटिशनाक म्हाका पार्ट घेवपाचो आशिल्लो पूण थंयसर कोणेतरी पयलींच नांव दिल्ल्या कारण म्हाका तो घेवपाक मेळूंक ना त्या मनशाक कितें तरी प्रोब्लम जालो म्हण म्हाका एक दीस पयलीं तांच्यांनी सांगलें की आमी तुजें नांव घालतात आनी म्हाका लास्ट मुमेटांक थंय वच्चें पडलें तो त्या टायमार म्हजे कडेन डान्स प्रिपेर्डूय नाशिल्लो तेन्ना अख्खो दीस घेवन हांवें म्हजो डान्स बसयलो आनी हांव त्या हेका गेलें आनी लास्टाक म्हाका थंय बक्षीस सुद्दां गावलें आनी असो म्हजो प्रयास सक्सेफूल जालो